नंगौ बलिवुद दलिवुदआ भारतआव जेरावबो फेसननि दाहारफोरखौ गोहोम खोख्लैदों बेथ' नंगौ माखासे सावथुन दं गाज्रि गाज्रि सावथुन आखुफोर जायखौ नोंथाङा बा जोंफोर मोजां मोना गाननाय जोमनाय स्टाइलखौ मोजां मोना बलिवुद हलिवुदावथ' गोबां रोखोमनि बानजाथारि द्रेस गानो जेरै हिनजावसाफोरनि द्रेसआथ' मोनसे स्टाइलनि थाखायसो गान्दों मोनसे स्टाइलनि थाखाय बै गावसोरखौ मोजां मोन्थों होननानै मोनसे आखल गैयै बा मोनसे सावगारि सिस्टेम हिसाबैसो बाहायदों बलिवुद हलिवुदाव बेफोर फेसनखौ बाहायनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनावबो बे फेस'ना आरो बेजों लोगोसे गोबां हारिनावबो गोग्लैदों बिथांमोननि बायदिथ' जों बलिवुद हलिवुदाव भारताव जेरावबो फेसननि दाहार गानग्राफोरबो बायदिसिना गानग्रा जानो हायाखै आरो बिथांमोनबायदि जौगानायबो सुबुं जानो हायाखै नाथाय बिसोरखौ बिसोरनि फल' खालामबा जोंहा गोबां खहा दं माबोरै खहा दं होनबा बेथ' गुबुन हारिनिसो स्टाइल गाननाय जोमनाय गस्ला गोबा गोबा नुजाहां नुजाहां बायदिसिना गाननाय जोंनि बर' हारियावथ' बेफोरबायदि द्रेस गैया नाथाय जोंनि बर' हारिनि गोबां हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा बिथांमोननि स्टाइलखौसो बज'बनानै लानायबायदि नुदों जेरै हिनजावसाफ्रा जोंनि गोदोनि दिनाव जान्जियाव गाननाय मोनसे दख'ना थायोमोन जेरबायाव गाननायाथ' लांगा दख'ना गावनि आखाइजोंनो दानाय रंगिना संगिना दखना फालि स्राय बेसेबांबा मोजांमोन उन्दै समाव गाननाय द्रेस स्टाइल समायना रमायना गाननाय जोमनाय सिबो दंमोन दाथ' देरनानैबो गोबां सि दङ नाथाय बेखौ दोनथ'नानै बलिवुद हलिवुदफोराव भारताव जेरावबो फेसन गानथिंनाय फिल्मफ्राव गानथिंनाय गोबा गोबा द्रेसखौसो जोंनि गामियारि ओनसोलाव गाननाय बायदि नुनो मोन्दों नाथाय बै गानग्राफ्रा गावखौनो बलिवुदनि मानसि बायदि सानना लानाय जादों आरोखि नाथाय बिदि नङा बै बलिवुदजों फल' खालामनानै थां बिनि बायदि देभेल'प जा नाथाय गाननायखौ दा ला जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौनो गोबां रोखोमनि गावनि आखायजों दानानै स्टाइल स्टाइलनि गाननानै साबगा हामगा देरगानायबो थायो देरगानाय थायो गावनि आखाइजों दानाय लुनायखौ गानोब्ला मोनसे सावथुननिफ्राय गोबां हिनजावसाफोरखौ नुयो एखे रोखोमनि गाननाय जोमनाय नाथाय बै एखे रोखोमनि गानग्राया जेबो खामानियाव उदाया बिसोरखौ फल' खालामनानै मा मोनखो बिथांमोननि सावथुननि फेसननि बिथांमोननि हारिनि गाननाय जोमनायखौ बलिवुदनि माबाखौसो जौगाहोबाय जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौथ' जौगाहोनाय जायाखै जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया बे बायदि बलिवुद थलिवुद बलिवुद थुलिवुदफोरनि गाननाय जोमनायखौ फल' खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे बर' हारियाबो गोमालांगोन धोरोम जाथि गासैबो गोमालांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों बलिवुद थलिवुदफोरनि द्रेसखौ नुदोंब्लाबो जों बर' हारिया दा बाहाय गुबुन हारिफ्रा बाहायथों जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि बर' हारिनिनो गावनि आखाइजों दानाय लुनाय सि समायना रमायना सिफोरखौ गावनि बर' हारिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बर' हारिनि जाथिखौ लाखिनायजों लोगोसे फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि दानाय लुनाय निजा दानाय लुनाय आंगो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय सिफोरखौनो जों गाननानै गोजोननानै लानांगौ आरो गोजोननायजों लोगोसे बेजोंनो जोङो जुगामि थांनानै थानांगौ आरो हारियाबो थांनानै थानांगौ बलिवुद थलिवुदफोरनि गाननाय जोमनायाथ' मोनसे बिजनेस सिस्टेमसो मोनसे बिजनेस गोबा गोबा गानबाय नालाय स्टाइल नुनायबायदि मोनदों नाथाय बेयो गोबां गाज्रि लाइनजों सानोबाथ' गाज्रिसो जायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायाथ' गासैखौबो खोबथेजोबो बरिया बिखानिफ्राय ओजों आथिंसिम ग्लोम गाननानै थानो हायो दख'ना लांगाखौ गोबां रोखोमनि दख'ना दङ जेरै दावराइ मोख्रेब दावसा मोख्रेब अनेग आगर आखाइ दङ गाननाय जोमनाया गोबां रोखोमनि आगर दङ आं दा बे आगरनि मुंखौ बारा बुंजोबनो हाया आं बेखिनिआवनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय